یس سر ہاں نام تو سر سن رکھا ہے میں نے اچھا اس کے علاوہ اور کیا آپشن میں اچھا جی سر آپ کی بات سن رہا تو سر کتنے تک پڑ گٮٔی ہیں اچھا کیا پوسٹ پڑھے گی سر اس کی اچھا اچھا تو سر ایک آ کام کریے آپ مجھے سر جو ہے ایک بھجوا دیجیے میں اس کے بارے میں جو ہے نا اور تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے میں ٹرائی بھی کرواتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس کا نیوٹرل کیا ریسپانس آتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو میں اچھا جی اوکے سر میں آپ آپ بھیج دیجیے سر میں چیک کر لوں گا ٹھیک ہے سر میں اس کے ٹرائی بھی کروں ٹھیک ہے سر تھینکس